गावों में और शहरों में किस तरह से खेल खेलें जाते हैं तो देखिए जैसे हमारे जो ग्रामीण हैं उनमें हम लोग जैसे कि खेतों में या फिर खुले मैदानों में खेल खेलते हैं जैसे हम जैसे कबड्डी वगैरह कुश्ती केट और और झोला झोला छाप और बास्केटबॉल फूटबॉल और गिल्ली डंडा और और कैरेट जैसे बहुत सारे गेम खेलते हैं तो हम वो खुले मैदानों में खेलते हैं हमारे यहाँ पर मैदान नहीं होते और पार्क वगैरह तो उस वजह से हम खेतों में जाते हैं खेलने के लिए हमें जो जहाँ जोता हुआ खेत मिल जाता है खाली हम वहाँ पहुँच जाते हैं अगर कोई खाली जगह मिलती है वहाँ चले जाते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर ग्रामीणों में देसी पहलवानी कबड्डी और कुश्ती बहुत ज़्यादा करते हैं लोग और ग्रामों गाँव वालों को कुश्ती अधिकतर और देसी पहलवानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ के लड़कों को जैसे कबड्डी और किर्केट बहुत ज़्यादा पसंद है हमें रनींग करना या फिर रनींग पर बैट लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है शहरों में का अलग शहरों में यह है शहरों में भी कबड्डी किर्केट बौक्सिंग और वह बोलते हैं वगैरह बास्केटबॉल फूटबॉल बहुत जैसी चीज़ें वह उनके लिए अलग ग्राउंड होता है एकेडमी वगैरह होती हैं तो उनके लिए सारी सुविधाएँ रहती हैं शहर वालों के लिए शहरों में ज़्यादातर लोग टेनिस बॉल खेलते हैं जो आती हैं न टैनिस बॉल वह वगैरह खेलते हैं और किर्केट भी बहुत लोग खेलते हैं मैंने देखा है हालांकि मैं गया हूँ तो किर्केट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं और टैनिस बॉल और बास्केटबॉल भी खेलते हैं उनके लिए एकेडमी वगैरह में सुविधा बहुत बढ़िया हो जाती हैं और ग्राउंड वगैरह में भी सुविधा बहुत अच्छी रहती है उनके लिए हमारे गाँव का यह सिस्टम है कि हम कहीं पर भी खेलने जाते हैं तो जैसे आज यहाँ खेल रहे हैं तो हमारे लिए कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है न ही कुछ है तो हमारे लिए उतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं हमारे यहाँ के खेलों में और शहर के खेलों में बहुत ही अंतर है कि हमारे यहाँ देसी पहलवानी चलती है और वहाँ वह अपने तरीके से खेलते हैं हम यहाँ पर जैसे कि कबड्डी खेलते हैं तो हम अपने तरह से खेलते हैं हमारे यहाँ कोच फिटी वगैरह कुछ नहीं होता हम किसी लड़कों को ही रेफरी बना देते हैं और वहाँ पर वो खेलते हैं तो उनके वहाँ पर रेफरी होता है उनका सपोर्ट करने के लिए रेफरी वगैरह सब होते हैं हमारे यहाँ वो रेफरी वगैरह नहीं होते कि हम ग्रामीण से ग्रामीण जो जगहों पर खेलते हैं न वहाँ पर हमारे लिए ग्राउंड तक कि बहुत मुश्किल हो जाता है हम ग्राउंड में नहीं सीधा खेतों में जाते हैं वहाँ पर ही हम ऐसा करते हैं कबड्डी के लिए मैदान बना कर कबड्डी खेलने लग जाते हैं वहीं पर किर्केट के मैदान बना कर किर्केट खेलने लग जाते हैं तो उस वजह से हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है शहर वालों के लिए बहुत सुविधा हैं इस वजह से शहर में और ग्रामीण के खेलों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है ज़्यादा नहीं हालाँकि अंतर है लेकिन सुविधाओं का और उस चीज़ का अंतर है लेकिन खेलने में तो सही बोलें तो वह एकेडमी से खेलते हैं शहर वाले हम ग्रामीण ऐसे नौर्मल हमारी अपने ऊपर खेलते हैं उस वजह से हम कबड्डी खेलते हैं और किर्केट वगैरह हमारे हमारे लिए ग्रामीण वालों के लिए कबड्डी देसी पहलवानी और कुश्ती बहुत ज़्यादा मायने रखती है शहर वालों के लिए टैनिस बॉल और बास्केटबॉल फुटबॉल ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद आती हैं